मां वेझर जेकी कुर्ती घुराई हुई एमेज़ॉन तां कुर्ती त ॾाढी सुठी आई हुई ॾाढी बढ़िया हुई कलर बि ॾाढो सुठो हुयो पर जेको उनजो अघु हुयो उहो मूंखे लॻे पियो की थोरो घटि हुजे हां त सही हुजे हां थोरो वधीक लॻो मूंखे शइ जे हिसाब सां अघु ऐं जेको कुर्तीअ जो अचण जो वक़्तु हुयो उहो बि ॿ ॾींहं थोरी देरि थी वई त उहा मूंखे ॻाल्हि न वणी वक़्त ते अगरि कंहिं खे शइ खपे त उहा वक़्त खां ॿ ॾींहं लेट अचे त देरि करे अचे त ॾाढो ग़लत आहे पर बाक़ी शइ सुठी हुई बाक़ी देर करे आई उहा ॻाल्हि न वणी